जोंनि खाथि खाला मेरला बेरायग्रा जायगाफो दङ जेरै भैरबकन्द' दाउजें बगामाति मेरला जायगा दङ आरोना बेफोराव मानसिफ्रा बेरायनानै मोजां मोनो बेरायनो पिकनिक टाइमाव पिकनिक जानो थाङो सोरबा सोरबा आरो सोरबा सोरबाया ओरैनो जायगाफोर नायनो बा जायगाफोर नायनो ओरैनो माइन्दफोरखौ फ्रेस खालामनो बेरायहैगारो आरोना दा बेनि अनगायैबो आरो मेरला बेरायग्रा जायगाफोर दङ जोंनि आसामाव जेरै तेजपुर तेजपुर आरो शिबसागर कामाख्या टेम्पोल गुवाहाटीयावनो साइन्स मिउजियाम एक'लेण्ड बायदिसिना दङ बेफोराव माने बेरायहैनो थाङो आरो मानसिफ्रा शिबसागर बे शिबसागरफोरावबो माखासे बर'फोरनि बायखोन्दा नेर्सोन बा गोदोनि राजाफोरनि बायखोन्दा नेर्सोनफोरखौ नायनो थाङो मानसिफोरा बेरायहैनो थाङो बेफोराव बेफोरखौ जों लेखाफोराव बांसिन फरायनो मोनो नालाय एथ' बेफोरो दे दाबो दङ बेफोर बायखोन्दा नेर्सोनफोरा बेफोरखौनो नायनो थाङो आरो मानसिफ्रा आरो बिबदिनो माबायावबो गुवाहाटीनि साइन्स मिउजियामफोरावबो साइन्सनि माखासे बुस्थु बा मारै मारै जोंनि देहायाव मा दं मा गैया बेफोरखौ मानि बेफोरावबो देखायनाय दं नालाय बेफोरखौनो माने गथ'फोरखौबो देखायहैनो मानो माने लाङो आरो मानसि पेरेन्टसफोरा आरो बिनि अनगायैबो जोंनिनो गोदोनि फुराना टेम्पोल मोनसे कामाख्या बेयावबो गोबां मानसिफ्रा माने खुलुमनो बोर लानो कामाख्या आइनि बोर लानो माने फैयो आरो बेफोरखौबो दावबायनो फैयो गोबां गोजान गोजानफोरनिफ्राय आरो बयबो मिथिखायो जोंनि आसामाव मोनसे हिल्स एरिया जायगा थह बिनिखायनो बांसिन मानसिफोरा मोजां नाङो बेरायनो